जीअं ई मां ॾह दर्जो पास कयो तॾहिं मां शाला सिखी हुई जंहिंखां मां शाला सिखी हुई उहा असांजे पासे में ई रहंदी हुई उन्हनि मूंखे चङी सुठी तरह शाला सिखारी हुई ऐं उन्हनि जे सेखारण जो तरीक़ो ॾाढो सुठो हूंदो हुओ जेको अॼ ताईं मुंहिंजे दिमाग़ में वेठलु आहे अहिड़ी यादगिरी आहे त हिकु दफ़े मुंहिंजी शाला सेखारण वारी दादीअ खे स्कूल जे यूनिफॉर्म सिबण जा ऑडर मिलिया हुआ उन्हनि जी तबीअत ठीक न हुजण जे करे उन्हनि मूंखां केतिरा ई स्कूली कपिड़ा सिबाया त उन मुंहिंजे हथ जी सिलाई ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशि थी ऐं उन मूंखे इन जा पेसा त ॾिनईं पर इन सां गॾु मूंखे ईनाम बि ॾिनईं इहा ॻाल्हि मूंखे हमेशह दिलि में यादि रहंदी आहे की मूंखे ईनाम त मिलियो इहो ई पल हिकिड़ो आहे जो यादगारु आहे